हमारे घर नलकूप लगा है उसको हम लोग पीने के उपयोग करते हैं सुबह सुबह में पानी देता है फिर उसके बाद शाम को पानी देता है हमारे घर कुआँ भी है जिसका उपयोग पहले पीने के लिए किया जाता था जिसमें अच्छा मतलब कपड़ा उपड़ा धोआता है उस पानी से उसको पीने के उपयोग करते हैं कभी कभी खेतों में अगर पानी कम पड़ जाता है तो उसका उसका भी उपयोग होता है कुएँ से यह तब होता है मान लीजिए उसमें कुआँ में कीड़ा उड़ा लग जाता है तो उसके लिए दवा ओवा सब उसमें डालाता है तो फिर फ्रेस पानी देने लगता है फिर उसका मतलब काई उई जम जाता है तो उसको हम लोग साफ़ ओफ करके बढ़िया उसको करते हैं फिर उस उसे पीने के लिए उपयोग करते हैं